बच्चा सब कऽ जे छै से जखन एडमिशन कयल जायत छै तऽ हुनका सबमे बहुत जेनाकि कॉपी किताब सबमे लागै छनि पैसा आओर हुनकर सबके जाय आबयके लेल जे छै से सेहो लागै छनि आओर हुनका सबके जे छै से ड्रेस सबके लागै छनि बहुत चीज सबके पैसा लागै छनि आओर हुनकर सबके जे छै जेहन पढ़ाबै छथिन तेहन हुनकर लागै छनि जे कम मे पढ़ाबै छथिन हुनका कम लागै छनि आओर जे बेसी उच्च शिक्षा दै चाहै छथिन तऽ हुनका सब के बेसी लागै छनि आओर जे